घर में कुझु मूर्तियूं लॻाइणियूं हुयूं उन लाइ हथोड़ी ऐं कोका खपंदा हुआ सो बाज़ार में हिकिड़े दुकान तां हथोड़ी टक तोर करे हथ में खणी हवा में हलाइ ॾिठी बराबरि मूंखे सुठी लॻी अठ ॾह कोका पोइ वठी आयसि घर में अची जीअं हिकिड़ो कोको लॻाइण जी कोशिशि कई त हथोड़ी लकड़ीअ मां ई किरी पई मां वाइड़ो थी वियुसि मां चयो यार हीउ एॾी ढिली हथोड़ी मां नकलीअ मां ई हथोड़ी निकिरी पई किरी पई ऐं मुंहिंजे पेरि खे अची लॻी मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी गुसो ॾाढो पियो अचे प हाणे कम त वठणो हुओ पैसा त भरिया हुया हथोड़ीअ जा सो वरी ॿियो कोको खयों हथोड़ीअ खे फ़िटी कयो हुनखे ऐं ॿियो कोको खयों लॻायो त लकड़ीअ जो जेको जंहिं में हथोड़ी फिक्स थियलु हुई उहो लकड़ीअ जो मुंढो ई टुटी पियो तमामु तकलीफ़ थी पई मूंखे वरी घणे ठाही उन लकड़ीअ खे वरी उहा हथोड़ो उन में फिट करे लोह जो हथोड़ो उन में फिट करे वरी कोको लॻाइण जी कोशिशि कई हथ में चारि पंज दफ़ा जो थियो हथ में ॾाढी तकलीफ़ अची थी सूर थिया हथ ई न पियो हले ॿिए ॾींहं उहा हथोड़ो खणी दुकानदार ॾे वियुसि चयोमांसि यारु इहो हथोड़ो त कमु नथो करे ॾिस लकड़ी टुटी पई टुटी पई आहे हथोड़ी वापसि वठि मूंखे पैसा ॾे चईं साईं असां ॾिनलु शइ वापसि न वठंदा आहियूं तव्हां पंहिंजे मथे में हणो मूंखे पैसा वापसि न ॾियणा आहिनि